जय झूलेलाल चांवर खपंदा वा चिराग टिफिन वारो ॻाल्हाया थो चांवर खपंदा हुया चांवर इडली इडली लाइ इडलीअ लाए

जेके सुठा हुजनि इडली लाइ उहे खपनि थोरा वधीक खपनि ॿ टे बोरियूं रेट जेको हुजे उहो सही लॻायो हमेशह तव्हां खां वठंदा आहियूं जेके सुठा हुजनि उहा रेट सही लॻायो ॿ टे बोरियूं खपनि जीअं सुठी हुजे क्वॉलिटी उहा ॿुधायो ऐं ॿ टे बोरियूं ॾेई छॾियो इडली इडलीअ लाइ जेके सुठा हुजनि उहे ॾेई छॾियो ॿ टे बोरियूं ॾेई छॾो

जेको रेट हुजे थोरो वाजिबी लॻाए छॾिजो

ई चिराग टिफिन सेंटर

चांवर ई खपनि

इडली लाइ खपंदा

बोरियूं में जंहिं घणा ईंदव

पंजीअ पंजीअ वारी करे छॾिजो

बसि चांवर ई खपे ऐं ॿियों थोरा सुठा मोकिलिजो

जी जय